دوڑنے کے لیے میرا پسندیدہ مقام میرے علاقے کا ایک گرین پارک ہے میں وہاں پر روزانہ جاتا ہوں اور تقریباََ پانچ کیلو میٹر کی دوڑ لگاتا ہوں جس سے میری صحت کو خوب فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں صحت ایک بہت ہی مفید حصہ ہے اور میرے علاقے کا وہ گرین پارک بہت بڑا ہے جس میں کافی سارے لوگ اپنی اپنی ورزش کے لیے روزانہ آتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں کوئی دوڑ لگاتا ہے تو کوئی یوگا کرتا ہے میں بھی اپنے ایک ساٹھی اکرم بھائی کے ساتھ وہاں پر جاتا ہوں اکرم بھائی نہایت ہی شریف آدمی ہیں وہ بھی میرے ساتھ روزانہ دوڑ لگاتے ہیں اور جسمانی ورزش کرتے ہیں